आमच्या गांवांन नू पयले सुवातेर कसलीच वेवस्था ना ना भलायकेची ना बसीची ना ना उदकाची पळोवपाक गेल्यार कसलीच वेवस्था ना पयले सुवातेर लोकांक उदक सारकें मेळना उदकाक लागून लोकाचे खूब हाल जाता लोकांची खूब कामां आडोन उरता लोकांक रांदपाक सुद्दां उदक मेळना म्हाका म्हाका जाय सरकारान हेचेर उपाय काडचो पीडब्ल्यूडीचे मनीस कांयच कानार मनार घेयना तें आयकोन सुद्दां घेयना इतली कंप्लेनी दिल्यात ते कांयच उपाय काडिना हांव मागतां सरकारा कडेन तेणी किदें तरी बेगींतल्या बेगीन उपाय काडचो आनी लोकांक हे उदकांतल्या त्रासांतल्यान सुटका दिवची लोकांक थोडें तरी उदक मेळचें जाणटेल्यांक भुरग्यांक हेका लागोन खूब हाल जाताय मागी भलायकी आमच्या गांवांत कोणीय तरी बरो ना जाल्यार लोकांक बांबोळे वयचे पडटा आमच्या गांवान एक सुद्दां दोतोर ना सरकारान ल्हान ल्हान गांव आसा न्हू थंय लक्ष घालपाचें लक्ष थंय सरकार लक्षूच घालिना थंय पळोवन सुद्दां घेयना ल्हान ल्हान गांवांक खाजगी दोतोर आसता ते पांचशीं सातशीं रुपया घेता सरकारान गांवान आसा थंय मातशी भलायकेची सुविधा सुदारपाची गरज आसा गांवांनी दोतोर नर्सी कमी आसता थंय मातशें लक्ष घालचें बरी ना जाल्यार लोकांक पयस शहरांनी वयचें पडटा रस्त्या विशयी उलोवचे जाल्यार उलोवपाचेच ना आमच्या जाल्यार गांवांत जे रस्ते आसा न्हू ते सामके अशीर आसा आनी तेका लागून लोक खूब त्रास सोंसता गा गाडयो सुटना चोल चलोन सुद्दां वचपाक सुद्दां वाट मेळना बसी सुद्दां एक सुद्दां बस ना गांवांत लोक लोक चलोन भोंवता सरकारान हे ल्हान ल्हान गांवांचेर लक्ष घालून हेचेर उपाय काडचो वेंचणुकेच्या विष्ण वकदार लोक फक्त मतां मागपाक येता आनी मागीर फाटीं वळोन सुद्दां पळयना लोकांक हे खातीर आपले गांव सोडून शहरांनी वचोन रावचें पडटा आपल्या भुरग्यां बाळांक लागोन तेंच्या शिक्षणा खातीर आप आप तेंच्या तेंच्या फ्युचराक